नमस्ते जया आंटी आंटी मां रीना थी ॻाल्हायां मूंखे तव्हांजे बारे में ख़बर पवे कि तव्हां घर रेंट ते ॾींदा आहियो मां दिल्ली मां अचां थी बाम्बे में पढ़ाई करण लाइ त तव्हांजे घर जो छा फेसिलिटी आहे ऐं तव्हां मसवाड़ ते घरु ॾींदा आहियो उनजो मसवाड़ केतिरी आहे तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो ठीकु आहे आंटी त इनमें हिक महिने जी घणी आहे मसवाड़ तव्हांजी ठीकु आहे त मुंहिंजे टे साहेड़ियुनि खे बि गॾु रहणो आहे त असां शेयरिंग में रही सघंदा आहियूं ठीकु आहे असांखे तव्हांजूं शर्तूं मंज़ूरु आहिनि इहो काई ॻाल्हि कान्हे ऐं स्टेशन खां घणो परे आहे इहो घरु तव्हांजो माना असां पंध बि वञीं सघंदा आहियूं ठीकु आहे ओके त मूंखे इहे सभु तव्हांखे पैसा कीअं मोकिलिणा आहिनि ठीकु आहे ऐं अग्रीमेंट अग्रीमेंट आहे तव्हांजी काई त पोइ मां घणा ॾींहं पहिरों पहुचा ठीकु आहे ठीकु आहे त मुंहिंजो पी जी ॿ सालनि जो आहे पोइ मां हिक साल जी अग्रीमेंट करे पोइ अगरि थियो त वापसि ॿिए साल जी बि कंदमि ओके मां तव्हांजो जाम शुक्रगुज़ारु आहियां मूंखे सभु ॿुधाइण लाइ महिरबानी